अड़े भाऊ किथे पहुता आहियो अड़े यार राजौरी गार्डन में फ़ाथो आहे छा असां अड़े यार मूंखे टे लॻे ताईं रोहणी पहुचणो आहे यार मूंखे फ़क्शन में वञिणो आहे आऊं पहले घरि वेंदुसि पोइ कपिड़ा लटा पाए ॿिया पाए करे पोइ मूंखे फ़ंक्शन में वञिणो आहे तव्हां ॾिसो न यार कोई ॿियो ल लोकेशन हुजे या ॿियो कोई रास्तो हुजे हेॾां हा मूंखे हिकु रास्तो ख़बर आहे इहा तव्हां हिन पंजाबी बाॻ मां वठी करे हेॾा अंदरि अंदरि थोरी गलियूं आहिनि नंढी नंढी गलियूं आहिनि हेॾा हा कार आराम सां निकरी वेंदी तव्हां हितां वठी वञो ऐं हेॾा गुरद्वारे खां वठी करे तव्हां ॿाहिरि अची वेंदो अंद पर अंदरि आराम सां ऐं सिधो असां हेॾे निकिरंदा शकूर बस्ती हा ई ॾाढो आसान रस्तो आहे हाणे अगरि हेॾे असां फ़ाथिल रयाउस रहियासीं त ॾाढो टाइम लॻी वेंदो असांखे हलो हा हिड हेॾा कढे वठो तव्हां हा ही रस्तो अचे थो न हा मूंखे जल्दी वञिणो आहे घरि ऐं तव्हां अगरि लोकेशन ते न पहुचंदव तव्हांजी बि टाइम वधी वेंदो ऐं पैसा पोइ तव्हां ई चवंदव की पैसा वधी विया आहिनि हा हितां हितां वठी वञो तव्हां